दिक्खो जी में घरै दी कम्मै आहली ओह् ऐ जनानी ऐं में इन्नी खबर निं सुननी होन्नी पर साढ़े घर इक पराना रेडूआ ऐ रेडूए दा नांऽ ऐ इक चैन्नल ऐ रेडूआ रेडूआ टी वी ओह्दे च सुनी कल खबर सुनी ही कि जयपुर च कल जेह्ड़ा कैमिकल ओह् फट्टी गेई टैंकी ना ओह्दी बजह् कन्नै किन्ने गै लोकें दा नुकसान होई गेआ किन्ने लोग सड़ी गे ते किन्ना नुकसान होई गेआ उं'दे घर परिवार आह्ले सारे किन्ना नुकसान होएआ सारे फकोई गे हे फैक्ट्रिये दा बचेआ गै कक्ख निं लोकें दे घर गै निं बचे लोकें दियें गड्डियें दा नुकसान किन्ने लोग फकोई बी गे सुबह् सुबह ठीक बड़ा नुकसान होएआ किन्ने लोग मरी गे किन्ने लोग होई गे ओह् सुबह् हून कठुआ दी सुनी लैओ इक न्यूज खबर सुनो हां उड़ती उड़ती खबर आई खबर एह् आई कि दिक्खो हां जियां बलोर बलूर लांदे ना लोग घर एह् नेईं घर बलोर लाने चाहिदे एह्दी बजह् कन्नै किन्ने लोग चार लोग ते इ'यां मरी गे बचैरे इक जनानी बची सिर्फ ते इ'यां नेईं बलोर बलूर नेईं उं'दा सारा परिवार खतम होई गेआ सुबह् इ'यां बी निं होना चाहिदा बड़ा दुख होएआ लोक जेह्ड़े मरी गे बचैरे निक्के निक्के बच्चे बी मरी गे जेह्ड़े ऐ हे इक दो दो ही बचे सिर्फ जेह्ड़े बाह्रले देश गेदे हे उऐ बचे बाकी सब मरी गे सारे परिवार दे सदस्य मरी गे इक बचैरा हिमाचल दा मुड़ा कल श्हीद होई गेआ ओह् बचैरा बर्फ आह्ली साईड गेदा हा उद्धर गै दवोई दा हा ओह्द बी उं'दे घर बी किन्ना बुरी हालत ऐ किन्ना दुख ऐ सारे पिंडें च इ'यां गै दुख दा म्हौल ऐ इसलै निक्के निक्के बच्चे रेही गे ओह्दे बौह्त खूब केह् करी सकने पर कुछ निं करी सकने असीं सानूं सुनियै बी बड़ा दुख होएआ कि किन्ना बचैरे दी बुरी हालत ऐ इ'यो खबर ही कल चलदी दी मेरे रेडियो च चली दी ते इयो सनाई ओड़ेआ